ओह जोंनि आइ आफायाथ' बुंनो थाङोब्ला जिगुजौ द'जि जिगुजौ द'जि माइथायनि उनाव जोनोम जादोंमोन बै समाव जोंनि भारत हादरा उदांस्रि मोन्नायानो बारा गोबाव जायाखैमोन बेनि उनाव मा जादों जोंनि आइ आफामोनहा गोबां गोजान जायगानिफ्राय फैनानै मोनसे जायगायाव हादान बायदि जायगा लाफैदोंमोन बेनि उनाव लासै लासैनो गुबुन जाथि जेरै बायदि हारसासो हारसा बिसोरजों गोरोबनानै बेहाय रायजो खुंबोनो हमदों थिक बेबायदिनो बर' बर'खौबो जों लासै लासैनो बेव फरायनो हमदोंमोन खिन्थु गासैबो जायगायावनो जोंनि बर' मेडियामा गैजोबामोन बै समाव हाग्रा बंग्रा लामानि मोजां पिसिलिटि गैया बिदिनो जानाय लोंनाय गासैबो हाग्रा ओनसोलनिफ्रायनो सोनारना थानो गोनां जादोंमोन आरो बे समाव फरायनायफोरा एफाबां गोनांथिबो गैयामोन एसे फरायबानो जायोमोन आरो साख्रि बाख्रिनिबो गोनांथि गैयामोन मानोना बै समाव गासैबो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै थायोमोन गासैबो जेनिबा आंखालानो गैयामोन बै समाव एसामिस सोदोबखौनो जों बर'फ्रा बांसिनै बज'बनानै लानो गोनां जादोंमोन मानोना जोंनि बर' जोंनि बर'नि रावफ्रा गासैबो हारसाफोरनि फरायसालियाव सोसन फानाय नङामोन बै समाव जोंनि आइ आफामोनहाथ' आं खोनान्नाय बादिब्ला बेयो थाखो डाइन थाखो डाइनसिम हालागै फरायनो मोन्दोंमोन बेखौबो जोबोर गोजानाव बिदिनो जि किल' मिटार जिबा किल' मिटार गोजानाव थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन फरायसालियाव हाग्रा बंग्रा सानसे थाङोब्ला मोनानानैबो सौफैनाया समबाब नङा अखानायैसो मोनफैनायबायदि टाइम जायोमोन मानोना लामाया जोबोद गोजान थांलाय फैलायाव बुहुत गिनो गोनां जायो मोब्लिब खारेननिबो पेसिलिटि गैयामोन बे समाव हाग्रा सिं सिं मोना गुना ओह जिब जुनारखौ गिनो गोनां जायो आरो गाज्रि दखायदफोरखौ गिनो गोनां जायोमोन बेबायदिनो बिसोरो बै समाव गावनि सोलोंथाइखौ मोजां लानो हायाखै खिन्थु बिसोरनि जि सोलोंथाइ लादोंमोन बे सोलोंथाइ लानाया जोंखौबो गोबां बिहोमा होयो मानोना जोबोर दुखु खस्थनि गेजेरजोंसो फरायबोनानै बिसोरो लाइभखौ दानो हादोंमोन बेबायदिनो गोदोनि समाव जोंनि आबौआबो फरायोमोन बहाय एसामिस मेडियाम बिदिनो जि थाखोसिम फरायदोंमोन जोंहा आबौआ बे जि थाखोसिम फरायखांनायनि उनाव बे खाथिनि स्कुलावनो सासे फोरोंगिरि हिसाबै मोनदों मानोना जि थाखोखौ उथ्रिसार जाबानो जोबोर गिदेर एमए फिओइसदि खालामनाय बायदि जायोमोन गोदोनि दिनाव ओह दा खिन्थु बेबायदिखौ नुला मानोना सोरबा डक्टरेट उफादि बिदिनो पिओइसदि खालामनाय बाबो सोरबा इनजिनियारिं डक्टर फरायनायबाबो दाबो सोरबा सोरबा गावनि लाइभखौ दानानै लानो हायाखै मानोना पफुलेशन एबा सुबुं सानखोआ बांनायनि जाउनाव बेफोर जानो हमदोंसै दा जों बेफोरखौ सानोब्ला गोबां दुखु मोनो आरो मानोना जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव गासैबो सोलोंथाइफोरानो गोरानिफ्राय गोरासिन जानो हमदों आरो कम्फटिशना बारानिफ्राय बारा जालांनो हमदों बेनि थाखानो जोङो ओह बांसिनै खस्थ खालामनांगौ जायो आरो बांसिनै जुजिनो गोनां जायो लाइभआव साकसेस जानो बिदिनो आइ आफा मोनहा बै समाव जुदि मोजां फरायबावनाय मोनबा जानांगौ बिसोरनि जोबोद एसे राफोद आखाइ गोलाव जानो हागौमोन खिन्थु दा बिसोरो मोजों फरायना लायिआव गावनि जिउखौ मोजां दाना लानो हायाखै बेबायदिनो फिसा फिसौखौसो दा थुलुंगा खां खां फैयो आरो मोजां फरायना ला होनानै थेवबोदि दा लुगैनायबादि गावनि सानना हनायखौ जों मावफुनो थाखाय जोबोद दुखु खस्थ सहायनांगोन आरो नाजानांगोन आरो मुगाजों खारफा नांगोन बेनिखायनो जों दा गोजौ सोलोंथाइखौ लाथारनांगोन आरो बै आइ आफामोन बुंनाय जा बाथ्रा बेखौ जों सान्नानै जेब्लायबो आवगायलांनांगोन मानोना जों गोगो सोलोंथाय लायाब्ला बे बुहुमखौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हानाय नङा आरो गुबुनजों जों थगायजानोबो हागौ बिदिनो दा सोलोंथाइनि खेथ्रआव गोबां गोदान गोदान खान्थिफोर ओंखारनो हमदों गोदोनि दिनाव मेट्रिक एजामावबो गुबुन रोखोमै जायोमोन खिन्थु दानि दिनाव गुबुननिफ्राइ गुबुन जालांनो हमदोंसै आरो गोरलैनिफ्राय गोरलै जानो हमदोंसै बिदिनो दा जों बुंनो थाङोब्ला जों जोंनि बायदि गामियाव दासिमबो एमए फास जानानै गोबां फरायसाफ्रानो ओरैनो बेखारसो जानानै दङ खिन्थु गोदोनि समाव टेन फास जानानै ओइट फास जानानैबो बिसोरो गोबां साख्रि बाख्रि मावनो हादोंमोन खिन्थु दानि जुगाव बिदिखौ नुनो मोनलिया बेनिखायनो जों दा गोग्गो सोलोंथाइ लानाया गोनां आरो